हाँ हमारे जयपुर जिले में रोजगार और आजीविका के कई मुख्य स्रोत हैं स्रोत हैं जैसे एन जी ओ है वह गरीब लोगों की मदद करता है जैसे कई विद्यार्थी कई गरीब विद्यार्थी होते हैं जो विद्यालय नहीं जा पाते शिक्षा प्राप्त करने के लिए लेकिन वह जाना चाहते हैं लेकिन पैसों के कारण उनका सपना पूरा नहीं हो पाता तो एन जी ओ ऐसे लोगों को विद्यालय प्राप्त करवाता उन्हें शिक्षा प्राप्त करवाता है आज ऐसे कई गरीब बेरोजगार जैसे कई गरीब बेरोजगार भी होते हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलती तो उनको वह नौकरी भी दिलवाता है और जैसे हमारे यहाँ दो प्रकार की नौकरियाँ होती है सरकारी नौकरी और निजी नौकरी जिसमें से जो लोग होते हैं वो ज़्यादा प्राथमिकता सरकारी नौकरी को देते हैं क्योंकि यहाँ पर भविष्य हमारा सुरक्षित रहता है वही निजी नौकरियों में हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं रह पाता जैसे सरकारी नौकरियों में जैसे रिटायरमेंट के बाद हमे पेंशन मिलती है जिससे इंसान जो है वो अपना घर चला पाता है लेकिन निजी नौकरी में रिटायरमेंट के बाद हमें हमें जो पेंशन है वो नहीं मिलती है और जैसे सरकारी नौकरियों में हमें सरकारी नौकरियों में जो हमारे जो बॉस होते है वह हमें कभी भी निकाल सकते है हमारी जैसे जैसे सरकारी नौकरी में जो जॉ बॉस होता है वो नहीं निकाल सकता बिना किसी कारण के वहीं निजी नौकरी में बिना किसी कारण के बॉस हमें नौकरी से भी निकाल सकता है और मैं हाँ मैंने अपने हमारे जिले में मैंने बहुत से बेरोजगार देखें हैं जा जो कुछ काम नहीं करते हैं लेकिन वे काम करना चाहते हैं पर परंतु उन्हें जो नौकरी है वह नहीं मिल पाती है तो मैं मैं यही सुझाव दूंगा कि जैसे उन्हें भी नौकरी दी जाये जो सरकार है उनके लिये अलग से वो चलाये अलग से योजना चलाये जिनो जिनसे जो वो अपने परिवार का और अपना खुद का सपना पूरा कर सके परिवार को अच्छे से संभाल सके और हाँ अपने दो समय की रोटी भी खा सकें